म्हाज्या लक्षांत आशिल्ल्यो डॅट्स वीस सप्टेंबर एकुणशे सत्यांयशीं म्हाज्या बायलेचो बड्डे एकुणतीस डिसेंबर एकुणशे ब्यांयशीं म्हाजो स्वताचो बड्डे तेरा ऑगस्ट दोन हजार तेरा म्हाजे चलयेचो बड्डे चार जानेवरी एकुणशे बावन म्हाजे मम्मीचो बड्डे स जून दोन हजार पंदरा ह्या दिसा आमी सगळीं एकीच कडेन बाळुमामाक गेल्ली